अमा दाउ फिसियोबा जोङो एसेबां खस्थ' जायो मानो होनबा जोङो गोरलैनिफ्राय फिसिबाय फिसियै फिसियै फिसिनानै बिदिनो गोरलैआवथ' आदारा एसेल' नांगौ देरै देरै देरबासो बुर्जा नांगौ बहाय एखनबा माबा आदारफोरखौ होनो हाया मानो हाया जायो एखनबा नोङो बिदिनो जुमाइबो संखायो नालाय जुमायबो संबाय अफ्रि होबाय एखनबा नों बै गार्जि जायोबा बिदिनो अफ्रिफोरबो होनो मोनला बिदिनो थास' दाननानै रुना होबाय दाना होबाय गुन्दै बायनानै होबाय देरै देरै देरनानो बिदिनो देरबा जोङो बिदिखौनो फानो बेजोंनो माबायो नखराव सोलियो संख्रि बानलु जायो बिदिनो बेमार जाबाथ' गैला आरो बेनि माबाया फैसाफ्राबो ओंखारफिनला आरो नों गुन्दै बायनाय थानाय बेफोरबो ओंखारफिनला दावाबो बिदिनो गोरलैनिफ्राय फिसियै फिसियै फिसिनानै बिदिनो दैनि बासा नागिरबा ख' होनांगौ ख' होबाहोनानै बिदिनो जायगा स्टेनडार्ड जायगा होनानैसो नोङो दैयो दैनानै बिदिनो बिसिबांबा गोबाव ग'नानैसो बिसोरो फिसा ओंखारो फिसा ओंखारनायावबो बिदिनो सोरबा थैथाबो सोरबा स' ओंखारो सोरबा गोरलै जाखांनानैसो बिमाजों बिदिनो अखा बांखा बोथोराव बिदिनो माफा माफा माफा थैलाङो थैबाथाय गैला बिदनो थैयाबा स्र स्र जाबा बिदिनो मा गिदिर जालाङोबा बिदिनो जों फाननानै संख्रि बानलु मोनजायो गाननाय जोमनाय मोनो न'खराव सहाय होयो दाउ अमा फिसिनाया बिदिनो जाहैबाय आरो एखनबा नों मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा ओरैनो लस जायो दाउ अमा फिसिनायाबो बिरात जाल्ला आरो एखनबा नोङो दै बाना फैयोबा बे अमाया दैजोंनो थैलांबावगोनसो गबनानै दावाबो बिदिनो बिदिनो दाउ गोरलै गोरलै ओंखारनायखौ लानानै बिमाया ओरै ओरै बेरायनोसै बिदिनो अबावबा गोबोरखिआव गब'बोनोसै अबावबा दैयाव गब'बोनोसै माफा माफा थैबोनोसै बावनो लस जायो आरो दाउ अमा फिसिनायाबो बिदि जायो